आं सर हांव एनजीओनसून उलयतां तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे प्रेजिडेंट उलयता आं नमस्ते नमस्ते म्हाका एक तुमकां सांगपाचें आसा की आमी एनजीओनसून कांय स्कीमी काडिल्ल्यो आसात आनी त्या स्कीमीन आमी सेल्फ हॅल्प ग्रुपाक जायते ग्रुपाक आमी हॅल्प करतात सो तुमचे कडेन ग्रुप कितले आसात आनी बायलांचे आसात कांय मिक्स आसात कांय दादल्यांचेच आसात

बरें तुमकां आतां एक स्कीम म्हणजे आतां स्कुलान आमी मिड डे मिल स्टार्ट केलां न्हू सो आमकां थोडीं स्कुलां आमचे कडेन आसात आनी तेंका आमकां बाकीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक बाकीचीं स्कुलां दिल्यात सो तुमकां पोसिबल आसा की तुमी ते करूंक शकतात काय म्हण तुमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन हय

हय तशें जाल्यार आमी कितें करता आमी फुल एनजीओचो ग्रुप घेवन तुमच्या वाठारांत येता आमी आनी तुमकां ती सगळी प्रथा म्हणजे सगळें स्किमीचे कशे लाभ घेवचो तें सांगता आनी तितुनसून तुमकां कितें लागतलें तेंय बी तुमकां सांगता आनी आमचे कडेन कितलें हेल्प जाता तितलें आमी तुमकां सपोर्ट करता सो तुमी त्या बायलांक कितें करात एका दिसा आमची मिटींग दवरात आनी त्या बायलांक एकठांय करात आनी ती दवरात सो हांव ती स्कीम सांगतां आनी तो मिड डेचो पळय आमचो प्रोजेक्ट आसा तो आमी तुमकां हॅण्ड ओवर करूंक सोदता हय मेळटलें मेळटलें आमचे कडेन जितली हॅल्प जाता न्हू तितली दितां प्लस आतां सेल्फ हॅल्प ग्रुपान कशें आसा आमी बँकाकूय तेंका विजीट करता सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लोनय मेळटा सो तुमकां आमी तो ग्रुप घेवन आमी एकठांयूच थंय या बँका कडेन आनी हांव लोन हे करूंक लायता आनी मागीर तें तुमी पळय जे इनवेस्ट करतले लोनाचो पयसो तो तुमी बायलां भितर ते एका ग्रुपान तुमी शेर करून घेवपाचो

बरें आमी नेक्सट विकान आमी मोस्टली येवपाक सोदतात सो आमी तुमकां मागीर डेट कळयता ओके बरें थँक्यू थँक्यू वेरी मच या